पंदरा ऑगोस्ट एकोण्णीशे सत्तेचाळीस ह्या दिसांक भारताचो स्वातंत्रय दीन एकोणीस डिसेंबर एकोणीशे एकश्ट हो गोंयांचो मुक्ती दीन सव्वीस जानेवारी हो भारताचो प्रजासत्ताक दीन दोन ऑक्टोबर ही महात्मा गांधी आनी शात्रीजी हांची जयंती एक मे ह्या दिसाक कामगार दीन